जोंनि बे माइ गायनाय एबा खोथिया फोनाय खोथिया फोनायनिफ्राय जोङो दासिमावबो खोथियाखौ फेदेरै फेदेरै फेदेरनानै एम्फौ जायो बिदिनो मुलि सारो ग्रोब जाफिनो आरो एम्फौ जाफिनो आरो एखमब्ला दै मोना बिराद खस्थ' मोनो जोङो आरो नै बेखौ खुनुरुखुम एम्फौ मुलि सारनानैब्लाबो नागार होनानैब्लाबो ग्रोब माइ फुनानै गायफिनब्लाबो खस्थ'आनो बारा आरो मानि टाइमाव जों गायनो हाया एखमब्ला दै गैया जायो एखमब्ला अखा हानानै दै बारा जायो एखमब्ला आलियाबो बायनानै होजोबो अखा हानानै एखमब्ला बाना जानानै बिराद जारला जायो आरो गायनांगौब्लाबो गायनो मोना गायनो होननानै टारगेट लाब्लाबो एबा गाबोननो गायथारन्सै आरोखि आलि एरि खोजोबबाय आलि एरि खोखांनानै मा जाखो गाबोन गायनायनि खोथिया दोनहैखाबाय दानाबा हराव अखा हाबाय अखा हानानै जालायबाय हनै बायजोबबाय आलिया दाना गायजाला दैयाबो अभार जाबाय दैयाबो बुरजा जाथारबायनालाय अबावथो गायजाबावनो मोसौफ्राबो बिदिनो अखायाव मालाय बेसे बोनो जारला जायो नांगाल लानानै दै साव साव बेरा फारसे नांगाल हालेवनायनि आनथोर नुवा मा नुवा ओरैनो होदला होदलि होनानै बेखार जायो आरोखि माइआनो जानो नागिरा बेबायदि जायो आरो मा जाबावनांगौ बिदिजोंलाय आरो बेखौनो ग्रोब दैया आरो बाना जानानै बुसोम लांफिन लायजोबबाय आरो गोदान गायफिनबावनांगौ जायो जारला जायो हालएव फिनबाव नांगौ गोदान गायफिनबावनांगौ आरो बिनि उनावबो मा जाहैबाय खुनुरुखुम गायगनो हाब्लाबो आरो एम्फौ जानानै होयो सान्थियानो गैया गले गले गले जाबाय थायो दैज्लांसेयावनो बिदिनो दैबानाजों नस्थ' खालामोब्ला आरो ग्रोब एम्फौजों नस्थ' खालामोब्ला माब्रै जाबावनो जोंनि आबाद मावनानै जानायानो थिग जाया अराय सम थिग जाया बोसोरे बोसोरे बिदिनो खस्थ' मोनो एखमब्ला बोसोराव मोज्जां जायोलाय मानि बिदिनो मावनो गोसो जानोसै एखमब्ला बोसोराव एखमब्ला बोसोराव मोजाङानो जाया मावनोनो गोसो जाया माब्रै जाबावनांगौ बिदिजोंलाय